हेल' सोर बुंदों औ नंगौ आस्सा आस्सा औ औ औ आस्सा औ

आस्सा अ माने उदालगुरि स्टेसन ना आस्सा ओइ नोंथांनि गामिया आस्सा आस्सा आस्सा माने जोङो जोंनि फारसेनिफ्राय ओइ इनकुवेरिखौ खालामगोन नोंथाङा ओइ बेनि गेजेरजों जनायबाय जों बारु बेखो रेजिसट्रेसन खामगोन बे खालामनायनि गेजेरजों जोङो स्टार्ट खालामगोन आरो औरोनो बेगाव मा मा दंमोन आस्सा

आस्सा औ औ थिख जागोन आङो जेसां हायो नोंथांखो हेल्प खालामनो नाजागोन आरो जोंनिफ्राय बेखौ इनकुवेरि जों थाबैनो खालामसिगोन जेसां हायो नोंथांखौ हेल्प खालामनो जोङो साखा फारा जादों अके अके अके अके अके थिख दङ बारु जों जेसां हायो जोंनि जिथु पलिसि बे पलिसिजों जोङो बेखौ जोङो इनकुवेरि खालामगोन बिनि थाखाय नोंथांखौ फोरमायहरबाय

अके अके